इस्कूल में प्रतियोगिता जैसे यह अपने खेल गेम्स गेम्स में रनिंग रनिंग रनिंग में भाग लिया था तो उसमें रनिंग का एक्सपीरिएन्स बहुत बढ़िया रहा उसमें बहुत अच्छा फ़ील हुआ मज़ा आए और फिजिकल ऐक्टिविटीस करने में मेको अच्छा लगता है लोगों से मिलना जुलना प्रतियोगिता में उत्साहवर्धन और अच्छा और इसमें बहुत बढ़िया रहता है उसके अलावा मैंने ड्राइंग परीक्षा दी थी तो उसमें भी ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगा मेको और चित्रकारी करना बहुत बढ़िया लगता है मतलब इन सबमें व्यक्तिगत विकास हो और वहाँ से चलकर वहाँ और लोगों से तुलनात्मक अपना विचार महसूस होता है जिससे उनसे और आपसे व्यवहार उनकी क्लियर्टी अपनी क्लियर्टी एक दूसरे से प्रतिभागी जो मिलते हैं तो उससे अपनी योग्ताओं में योग्यता बढ़ती हैं व अनुभव साझा होते हैं एक दूसरे के और उनसे बहुत बढ़िया एक दूसरे से लगाव बढ़ना मिलना जुलना सब कुछ होता है इसलिए बहुत बढ़िया